मेरी दादी बताती होती थी कि पहले के ज़माने में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था उन्हें ज़्यादा जागरूक नहीं किया जाता जैसे कि उन्हें ना पढ़ने के लिए इस्कूल भेजा जाता बोलते थे कि पढ़ के क्या करेगी काम करेगी नौकरी करेगी ससुराल में जाकर चूल्हा चौका ही तो करना है ये सब क्यों पढ़ेंगे इनको ज़्यादा जागरूक नहीं किया जाता था इन्हें पढ़ने के लिए वही तो एक इन्हें सूट सलवार कुछ पहनने के लिए साड़ी पहनने में कहीं जाना होता तो तो इनके कोई जानकारी नही होती थी कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है बस घर में चूल्हा चौका करो खाओ पीओ सो जाओ इससे ज़्यादा इन्हें कुछ नहीं सिखाया जाता था और अब के टाइम में इतना इस्मार्ट हो गए हैं सब इतना अवेयरनेस हो गया है लड़कियाँ एक से एक काम कर रही हैं जो लड़के नहीं करते वे सारे लड़कियाँ करती हैं उन्हें अपने मन से जो कपड़े पहनने वे पहनती हैं सूट सलवार साड़ी जींस सब कुछ नई नई चीज़ और उन्हें अच्छी या ख़ासी एजुकेसन भी लेती हैं पढ़ती हैं जोप भी करती हैं आजकल तो लड़कियाँ एरोप्लेन चला रही हैं पुलिस बन रही हैं सब कुछ बन रही हैं और पहले के टाइम में उन्हें बस चूल्हा चौका यही सब करने के लिए बोला जाता था उन्हें हर समय मतलब औरतों को घूंघट में रखा जाता था कहीं आने जाने नहीं दिया जाता था बस उन्हें यही सब घर के चूल्हे चौके करने आते और जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वे खेलते कूदते छोटे छोटे कपड़े यही सब पहनते थे उन्हें ना पढ़ने के लिए कुछ सिखाया जाता था ना कैसे रहना है केसे संस्कार देने है और अब के टाइम में बच्चे ख़ुद ही इतने पाँच साल के हुए नहीं कि इतना नालेज उन्हें हो जाता है इतनी अच्छी ख़ासी बोलते हैं इंग्लिस भी बोलते हैं हिन्दी भी बोलते हैं बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए उन्हें पूजा करने सिखाना चाहिए बड़ों का आदर करना सिखाना चाहिए अच्छे कपड़े अच्छे से अच्छे से सबसे बात करना सिखाना चाहिए अच्छी ख़ासी पढ़ाई लिखाई उन्हें करवानी चाहिए ताकी वह आगे जाके अच्छे अच्छा कुछ कर पाएं ग्रो कर पाएं उन सब के लिए कुछ कर पाएं जो मैंने नहीं किया वह हम अपने बच्चों को सिखा पाएं करा पाएं मैंने तो इतनी पढ़ाई की नहीं है ना यह सब जोप किया है ना कोई काम किया है पर मैं चाहती हूँ कि अपने लड़की को छोटी सी लड़की है मेरी मैं उसको पढ़ा पाऊँ उसको कुछ उसको कुछ करा पाऊँ मेरे से अच्छी एजुकेशन उसको मिले अच्छी पढ़ाई कर पाए अच्छा कुछ काम करे या फिर पहले होता था की लड़की पन्द्रह सोलह साल की हुई नहीं कि उसकी शादी कर दी करते थे अब वैसा नहीं है अब जब तक लड़की अपने पैर पर खड़ी नहीं हो जाती इक्कीस साल की नहीं हो जाती है अच्छे से पढ़ नहीं लेती है तब तक उसकी शादी नहीं करते हैं सब कुछ चेंज हो गया है हमारे आस पास के मैं मायके में रहते थे तो मुझे भी होता था पहले यह मतलब लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ती नहीं है थोड़ा थोड़ा बदलाव पहले से जब मम्मी उम्मी के टाइम का था तो वे लोग बहुत पढ़ी नहीं है बहुत कम दो से तीन हमसे इससे ज़्यादा उन्हें पढ़ाया भी नहीं जाता तो हमारे टाइम में आया हमने कम दस बारह बस इतना ही इससे ज़्यादा क्या पढ़ सकेंगे इसके बाद मेरी शादी हो गई मेरी शादी होने के बाद ससुराल में भी आने के बाद यहाँ पर सब घूँघट में रहना सबको पर्दा रहना तो हर चीज़ और ज और अ आदमी से हम मतलब औरत हम कोई भी हमारे डिसीजन लेना मतलब हमसे कोई चीज़ पूछा नहीं रहता था क्या करना है क्या नहीं सिर्फ वह आदमी ही कर सकते थे पर मैं अपनी बेटी को इतना पढ़ाना चाहती हैं अच्छे संस्कार देना चाहती हूँ कि पैरों पर खड़ी हो जाए तब उसकी शादी वह होना चाहिए तो अच्छा होता है